ہیلو السّلام علیکم وعلیکم السّلام ہاں ہاں آپ کون اچھا اچھا بولیے اور سب ٹھیک ہے جی اچھا ہاں الحمد اللہ ہم بھی ٹھیک ہیں کیسے یاد کیا آپ نے

ایکچولی اسکول میں تو پھر آگے ہمارا آج یونٹ ہے تو بچے جائیں گے تو یونٹ کیسے دیں گے نہیں تو پھر رول کے حساب سے ہی چلیں گے ہم رول کے حساب سے ہی چلیں گے نا کہ آپ کے بچے کی یا پھر کسی اور بچے مطلب پہلے آگے پیچھے تو نہیں کر سکتے نا ہم ٹھیک ہے دیکھیے بچوں کو آپ فیچر بھی تو دیکھیے اگر مطلب چُھوٹ جائے گا پھر بیچ میں وہ گُھومیں گے اِس ایگزام کا بھی یہی چل رہا ہے تو پھر اُن کو ہی ڈسٹرپ ہوگا بچے ڈسٹرپ ہوں گے جی نیکسٹ ویک کے تو کچھ تبھی مطلب آس پاس اسٹاٹ کریں گے

نہیں نہیں اب آپ کے بچوں کا صرف ویسے تو ہم لے نہیں سکتے نا یہ رول کے اور بچے اور پیرنٹس بھی تو شکایت کریں گے نا اسلیے ٹھیک ٹھیک ٹھیک نہیں کوئی بات نہیں ٹھیک